गोंय गोंय हें खूब धाकटें राज्य जावन आसा आमच्या पुराय भारत देशातलें हांगा आरोग्य केंद्र केंद्रां आसा आनी खुबशी सुविधा सुद्दां आसा तशेंच आमच्या गोंयचें गोवमॅण आरोग्याची खूब काळजी घेता आनी नवीन नवीन स्किमी हाडत आसता गोंयान गोंयांत हॅल्थ कॅर विशीं म्हायती दिवपाक लेगीत खुबशे प्रोग्राम ऑर्गनायज करता गोवा गोरमँट सुद्दां खूब मदत करता तशेंच खुबशीं फ्री न्हय सुविधा उपलब्द आसा तशेंच अदय आंधळेपण म्हणजेच ब्लायंडनस कशें कण्ट्रोल करूं शकता हाचे लागून सुद्दां खुबशे प्रोग्राम घडोवन हाडटा म्हणजे लोक लोक सादूर जाता सादूर जाता हातून मागीर लोकांक लेगीत कळटा की कसली गजाल केल्यार कितें जाता आनी तें कशें टाळप हें सुद्दां लोकांक जाणून घेवं शकता कितें आपूण जतनाय घेवपा जाय आनी कितें केल्यार कितें आपल्याक जावं शकता हें लोकांक कळटा तशेंच आनी खुबशे अवॅरनस प्रोग्राम गोवा गोरमॅण्ट ऑर्गनायज करता जशे नॅशनल मँटल हॅल्थ प्रोग्राम मागीर सुरक्ष जा जनानी सुरक्षा योजना अशे खूब तरे तरेचे प्रोग्राम गोवा गोरमॅण्ट ऑर्गनायज करता सॅक्शुअली ट्रान्जमिटेड डिझीज हे प्रकार कशे कंट्रोल करूं येता हें लोकां मदीं अवॅरनस गोवा गोरमॅण दिता तशेंच लॅप्रोसोपी म्हणजे ही लोक ही गजाली लोकांक खबरूच नासता की ही गजाल आपल्याक घडटा थोडे लोक अनएज्युकेटेड आसता हांकां हे हांकां गोवा गोरमॅण्ट ह्या अशे प्रोग्राम ऑर्गनायज करून सांगून दिता की कितें केल्यार कितें जाता आनी तें ताजे मॅडिकल इशूज कितें आसा आनी ताजेर कितें उपाय करूं शकता हें गोवा गोरमॅण्ट आमच्या गोंयच्या लोकांक दाखोवन दिता तशेंच मॅडिसिन्स लेगीत तांकां प्रोवायड करता गोवा गोरमॅण्ट सगळे इनिशेटीव प्रोग्राम्स आमच्या गोंयकारांक उपलब्द करून दिवपाक खूब मदत करता